आई डी एफ सी बैंक के अंदर आप ने आपने कॉल किया बताइए मैं क्या सकता हूँ कि अच्छा अच्छा तो मैं जैसे आपकी बात को जो समझ पा रहा हूँ कि आपके पास दो बीघा जमीन है और आपको एक एक सुपर मार्केट बनाना है यही बिजनेस के लिए तो आपको बिजनेस लोन की जरूरत है ना अच्छा तो आप मुझे बता सकते हैं कि कि आपका ये जो जमीन है वो आपके जयपुर शहर के अंदर है या इधर ही किसी गाँव में है

तो ये जमीन है ये आपके ये एग्रीकल्चर में तो नहीं आती है

ओके ठीक है देखिये है देखिये हमारे यहाँ पर एक बिजनेस लोन एक दिया जाता है इसमें आपके जो जमीन है तो उसपे आपको कुछ डॉकोमेंट्स देना पड़ेगा जैसे जमीन एक रजिस्ट्री या पट्टा आपको दिखाना पड़ेगा और जिसके नाम ये जमीन है उसके नाम एक लोन दिया जाएगा और उसकी जो इनकम है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो बिजनेस करते हैं या फिर क्या है कि उनकी या कोई गोवरमेंट जॉब में है अच्छा अच्छा

जी ठीक है सर ठीक है जी हाँ हाँ आपको मिल जाएगा लोन और जो देखो सर बिजनेस पे लोन के अंदर आपको कितने है कि लोन हैं या अमाउंट की जरूरत है आपको एक करोड़ या डेढ़ करोड़ के आसपास आपका बन जाएगा

देखो सर एक बिजनेस पे लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है है वो आपको एक निकल के आएगी दस पर्सेंट रेट निकल के आएगी और इसमें जो आपका लोन का पीरियड र हेगा वो दस से बारह साल तक का क्या है कि लोन हम कर देंगे और क्या है कि आपको मुझे एक बार मार्केट जो जो जो आप बनाएंगे तो उसका डिजाइन और उसका जितना खर्चा आ रहा है उसके का उसकी एक बार मुझे आपको डिटेल भेजनी पड़ेगी और फिर जो उसको देखते हुए कि हम आपको बिजनेस लोन आपको दे देंगे आपको

जी हाँ सर मुझे आप बिजनेस लोन के लिए आपको हम एक रजिस्ट्रेशन लोन भी दे देंगे और उसके बाद में आपको अपने मार्केट के अंदर अगर आपको कुछ ऐसे समान परचेस करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका भी लोन हम उसमें जोड़ के आपको एक डेढ़ से दो करोड़ के आसपास हम आपको लोन दे देंगे आपको करना है किस्त तो देखो सर एक ही महीने की पाँच तारीख को आती है ओके धन्यवाद